खामानिनि अनगायै जेब्ला अफिस बन्द' जायो होमब्ला आं नआव गान्नाय जोमनाय सुनो मोजां मोनो नफोरखौ क्लिन साफा खालामनो लुबैयो आरो बिफां लाइफां गायस्लायनो लुबैयो नार्सारी फुलफोरखौ आङो फोसाबनो लुबैयो लोगोसे समाजारि समाज खान्थिआव आं ओंखारनो मोजां मोनो जेरै महिला समिति जेरै स्कुल अमे एलुमिनि एससियेसन आरो जेरै गामिनि सिङाव माबाफोर मिथिं दावथिं जायोबा आं बेफोराव एतेन्द जानो मोजां मोनो आरो बुजियैफोरखौ बयखौबो बुजिहोनो थाखाय आं गोबां सेस्ता खालामो आरो रागा जोंलायनाय बोराबलायनायफोरखौ आङो माखासे साजेसन होनानै गावजों गाव अनलायनानै थानो थाखाय गावजों गाव बिब' बिनानाव असेबायदि बिदा फंबाय असे बायदि हेल्प होलायनांगौ गावजों गाव अनलायनांगौ बेफोरबायदि एदभायस होनो आं मोजां मोनो माने समाजारि खामानियाव आङो जोबोद मोजां मोनो बेबादि खामानि मावनो फिल्दाव फिल्दाव थांनो मोजां मोनो बयजोंबो सभा गिता लानायखौ आं मोजां मोनो एसेनोसै